में चार पंज तक्कर अपनी जिंदगी च चार पंज बारी ट्रैक उप्पर गेदा होना ऐ मेरे बास्तै सारें कोला दा चैलेंजिंग ट्रैक हा जेह्ड़ा पैह्ली बारी गेआ हा क्योंकि ओह्दे च कोई सानू कोई खास ओह् निं हा एक्सपीरियंस निं हा ट्रैक पर जाने दा फिर साढ़े जेह्ड़े दोस्त हे अस उं'दे कोला दा बिछड़ी गे हे उद्धर बड़ियां प्राब्लमां फेस करना पेआ हा सानू ते ओह् ते कन्नै है बी बड़ा मुश्कल हा प्हाड़ हा उद्धर रस्ता बरखा ही उद्धर बरसांत दा म्हीना हा ते बरखां बी बड़ियां होआ दियां हां चिक्कड़ हा तलैह्स बड़ी ही बड़ी बारी अस खड्डा पे हे ट्रैक उप्पर चढ़दे चढ़दे बड़ा चैलेंजिंग हा बाकी बारी इन्ना मजा बड़ा आया दा ट्रैक उप्पर जाने दा उप्पर बाकी कोई खास निं हा पैह्लें आह्ला बड़ा चैलेंजिंग हा साढ़े इद्धर बड़े जादा पापुलेटिड इंडिया च ट्रैक ऐं जि'यां कि हंपस पास ट्रैक ऐ जेह्ड़ा हिमाचल च पाया जंदा ऐ होर वैल्ली आफ फ्लावर ट्रैक ऐ जेह्ड़ा ओह् उत्तराखंड च पाया जंदा ऐ होर केदारनाथ ट्रैक ऐ जेह्ड़ा ओह् बी उत्तराखंड च ही पाया जंदा ऐ और साढ़े इध्दर लद्दाख च ट्रैक ऐ उद्धर पाया जंदा ऐ होर बड़े सारे जि'यां कि साढ़ा कश्मीर च ग्रेट लेक्स ट्रैक ऐ जम्मू कश्मीर दा बड़ा फेसम ऐ एह् साढ़े इद्धर दूर केह् लेइयै जाना साढ़े जम्मू कश्मीर च बड़े जादा एह् ऐ होर इद्धर इक चिल्ला ट्रैक जेह्ड़ा सिक्कम च पाया जंदा ऐ और सदखू ट्रैक ऐ जेह्ड़ा वैस्ट बंगाल च पाया जंदा ऐ वैस्ट बंगाल ते नेपाल दे बोर्डर च पाया जंदा ऐ हां